जब इसकुल जाइ रहियइ सब ड्रॉइंग बनाबय रहय सब सबकिछु बनाबय रहय चित्र बनाबय रहय हमरो बनाबय बहुत मोन करय हमहुँ ऑनलाइन सिखलियै नहि सीख पाबय रहियइ फेर मास्टरसँ सिखलियइ मास्टर ड्रॉइनिंग करय रहय कलर सब बताबय रहय सिखाबय रहय चित्र बनाबय लए सब बच्चाके सिखायल गेलय हमहुँ सिखय लए गेलियइ हमरा नहि आबय रहय तब सीखलियइ फिर भी कलर करय रहियइ अच्छा नहि लगय रहय फेर मिटाके दोसर कलर करय रहियइ फिर मिटाबय रहियइ फिर दोसर कलर करय रहियइ तैयो हमरा सब सीख लेलै हमरा नहि आबय रहय अच्छा चित्र बनाबय लए नहि जानय रहियइ लाइन टेढ़ा करि दै रहियइ रङ्ग कलर भरय लए नहि आबय रहय सबके देखलियइ बनेतइ हमरो बहुत मोन करय रहय बनाबयके सब बनाबय रहय सबके देखय रहियइ हमरो बहुत मोन करय हमरो कलर करय लए सीखतियै चित्र बनाबय सीखतियै गणेश भगवानके मूर्ति बनाबय रहियइ कलर खराब भए गेलय कलर करयके दोसर रङ्ग करि देलियइ दोसर रङ्ग करयके लाल करि देलियइ दोसर रङ्ग अच्छा नहि लागलइ सब बोलय रहय अच्छा नहि लागय छै सिखलियइ ऑनलाइन भी सिखय रहियइ दस टाका कॉपी खराब भए गेलय फिर भी सिखय लए नहि सकय रहियइ फिर गुड़िया बनाबय रहियइ गुड़ियामे बाल बनाबय नहि जने रहियइ बाल बनबयके सीधा बना देलियइ टेढ़े लाइन खीचय लए नहि जानय रहियइ हाथ गोर टेढ़े बना देलियइ हुनकर लाटे भए जाइ रहय आँख बनबय लए नहि सकय रहियइ होठ बनबय लए नहि सकय रहियइ मास्टर सिखाबय रहय सिखेतइ सीखेतइ तब थोड़ा बहुत सीखलियै फिर भी ओतना सिखय नहि सकय रहियइ ऑनलाइन भी सिखय रहियइ सीखलियै कलर करयके लाल करि दै रहियइ पीला अच्छा नहि लगय ओकरा मेटा मेटाके दोसर कलर करय रहियइ गणेश जीके मूर्ति बनाबय रहियइ ओकर अच्छा नहि टेढ़ो बनि जाइ रहय ओकर मुँह अथी मुँह बढ़िआँ घुमय नहि सकय रहियइ तऽ खरगोश रहय छै बैठल खरगोश नहि बनबय सकय रहियइ अच्छासँ कमलके फूल अच्छासँ बनबय लए सीखय रहियइ टेढ़ा बनि जाइ रहय ओकरामे गोल बनबय लए नहि सकय रहियइ रङ्ग भरय लए नहि सकय रहियइ गुलाबी रङ्ग भरि देलियइ दोसरे रङ्ग कमलके फूल